کتاب پڑھنا ذاتی اور پیشہ وارانہ ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے یہاں کچھ طریقے ہیں جن سے کتابیں میری ترقی میں مدد کرتی ہیں کتابیں مختلف موضوعات پر گہرا علم فراہم کرتی ہیں جس سے عمومی علم اور شعور میں اضافہ ہوتا ہے مختلف نظریات اور نقطۂ نظر کو پڑھ کر تنقیدی سوچ کی صلاحیت بڑھتی ہے ادب اور کہانیاں پڑھ کر تخلیقی صلاحیتیں نکھرتی ہیں کتابیں پڑھنے سے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے اور دماغ کو آرام ملتا ہے اپنے فیلڈ کے متعلق کتابیں پڑھ کر ماہر علم حاصل ہوتا ہے مخصوص مہارتوں کو سیکھنے کے لیے کتابیں پڑھنے سے علمی تجربہ اور مہارت میں اضافہ ہوتا ہے کامیاب لوگوں کی زندگی کی کہانیاں پڑھ کر رہنمائی حاصل ہوتی ہے اور مشکلات سے نمٹنے کی حکمت عملی ملتی ہے کتابیں پڑھ کر بہتر فیصلہ سازی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے جو کہ پیشہ وارانہ زندگی میں بہت اہم ہے کتابوں کا انتخاب میں کیسے کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے اپنے ذاتی اور پیشہ وارانہ مقاصد کا تعیین کرتا ہوں مثلاً اگر مجھے کوئی نئی مہارت سیکھنی ہو تو اسی موضوع پر کتابوں کا انتخاب کرتا ہوں معروف مصنفین اور ماہرین کی کتابیں ترجیحاً پڑھتا ہوں مختلف ذرائع سے کتابوں کے کتابوں کے اور سفارشات کو دیکھتا ہوں تاکہ بہترین کتاب کا انتخاب کر سکوں جس موضوع میں میری دلچسپی ہو اس پر زیادہ کتابیں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کتابوں میں سیکھے گئے نظریات اور مہارتوں کو عملی طور پر پریکٹس کرتا ہوں تاکہ وہ میرے کام میں کارآمد ثابت ہو اپنے سیکھے ہوئے علم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جیسے کہ دوستو اور پروفیشن نیٹ کے ورکس میں اپنے فیصلوں اور حکمت عملیوں پر

کتابیں میری ذاتی اور پیشہ وارانہ زندگی میں ایک اہم وسیلہ ہے اور میرے ترقی کے سفر میں ایک مضبوط ستون کی حیثیت رکھتی ہے